ہلو بھائی پرکاش اسٹور سے بول رہے ہیں آپ اچھا بھائی ہم کو کچھ چاہیے تھا سامان چاہیے تھا کیا وہ ہوم ڈلیوری ہو جائے گی اس کی اچھا بھائی یہ بتائیے اپنے پاس جیل پین اور ڈاٹ پین میں اچھی کوالٹی میں کون سے آ جائیں گے اور اس کے علاوہ ڈاٹ اچھا اپنے پاس بھائی اچھی کوالٹی میں ہوں گے یہ جیل پین یا اس کے علاوہ داٹ پین اچھی کوالٹی میں کتنے تک کا پر پیس کتنے تک کا مل جائے گا بھائی ہم کو مطلب ایک پیکٹ چاہیے

اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے ایک یہ ڈاٹ پین کا یہ پتّہ کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ بھائی ٹیپس ٹیپ ہے کیا اپنے پاس اچھا یہ بھائی جو جی نارمل والا جو ہوتا ہے کاپی وغیرہ پہ لگانے کے لیے دو ٹیپ کر دیجیے گا اور ایک ہاں دو ٹیپ اور ایک سیزر کر دیجیے گا ٹھیک ہے اور ایک پنچنگ ایک پنچنگ مشین کر دیجے گا بھائی ایک پنچنگ مشین ہو گئی اور اِس کے علاوہ ایک سی ایک سیزر ہو گئی دو ٹیپ اور ایک پتّہ پین

اچھا کوالٹیی سہی ہے نہ بھائی اُس کی چلیے ٹھیک ہے بھائی ٹوٹل ہمارا کتنا ہوا اچھا چلیے ٹھیک ہے بھائی تو آپ جو ہے میں اپنا ایڈریس بھیج دوں گا اس پہ جو ہے اس کو ڈلیور کروا دیجیے گا اوکے بھائی تھیکن یو